हमरासबके एरियामे तऽ कोनो एहन विशिष्ट अवसर त्यौहार नहि छै ताहूमे दुर्गापूजाके माने झिझिया होइ छै ओ फर्स्ट दिन सँ लेडीजसब ने माथा पर एगो ई लऽ कऽ आ ओहिमे छओगो छेद कऽ कऽ माथा पर खेलाइत रहै छथिन डान्स करैत रहै छथिन झिझिया ईधर सँ ईधर ईधर सँ उधर दुर्गापूजा के दस दिन चलै छै ओ झिझिया आओर ओहिमे लेडीजसब सबके घरे घरे जा कऽ गानासब गेलैथि आओर डान्स केलैथि सबके घर घर जा कऽ आओर झिझिया आओर एहन तरहके तऽ हम नहि देखै छियै कोनो एहन नृत्य आओर जेनाकी हमरा सब के इसकुलमे दुर्गापूजा हमरा सबके इसकूलमे सरस्वति पूजाके विशिष्ट मानल गेलै हँ आओर पन्द्रह अगस्त छब्बीस जनवरी एहि सबके कनी विशिष्ट मानल गेलै हँ ताहूमे सरस्वती पूजाके कनी जादा विशिष्ट मानल गेलै हँ सरस्वती पूजामे बच्चासब नृत्य केलक आओर अपना अपना ढंगसँ नृत्य केलक डान्स केलक गाना गेलक आओर ओहिमे सजावट सरस्वती जी के हरेक घरमे सरस्वती पूजा मनायल जाइ छै ओकरे विशिष्ट त्यौहार हमरा सबके एरियामे कहल जाइ छै